میرا نام رابعہ ہے میں ایک فریلانس فوٹوگررافر ہوں تقریباًَ ایک ماہ پہلے میں نے جی ایس ٹی رجسٹریشن کے لیے درخواست دی تھی اور آج میں اس کی صورت حال کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں میری جی ایس ٹی ان ان سات آٹھ دو نو پانچ چار سات چھ آٹھ نو ہے اور میرا پین کارڈ نمبر پی ایچ ٹی این سی ایچ ایچ سات آٹھ نو دو چار چھ این ہے براہ کرم مجھے بتائیں کہ میری درخواست کی کیا حالت ہے کیا اس میں کوئی کمی یا مسئلہ ہے جسے مجھے پورا کرنا ہوگا مجھے اپنے کاروبار کی قانونی حیثیت کو برکت برقرار رکھنا بہت ضروری ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مجھے تفصیلی اپڈیٹ دیجیے شکریہ میں آپ کے جواب کی منتظر ہوں